भारत में कई प्रकार जी डांसी थींदियूं आहिनि अलॻि देश में अलॻि अलॻि प्रकार जी डांसियूं थींदियूं आहिनि असां डांस में मिली जुली करे कंदा आहियूं और असां असां डांस में फिज़िकली और मेंटली फिट एंड फाइन रहींदा आहियूं डांस सां असां कोई ज़ाति ऐं का ज़ाति न ॾिसंदा आहियूं असां कंहिंसां बि डांस कंदा आहियूं और असां डांस खे ॾाढो सुठे सां कंदा आहियूं असां डांस में मनोरंजन बि थींदो आहे और अलॻि अलॻि गाने ते असां अलॻि अलॻि डांसियूं बि कंदा आहियूं हिननि खे माण्हुनि खे मज़ो बि ईंदो आहे और ॾाढे और ॾाढे प्रकारनि जी जीअं डांसियूं आहिनि हिकु क्लासिक डांस थी वई हिकु फोक डांस थी वई ऐं कथक डांस थी वई इहे ॾाढी प्रकारनि जी हीअं डांसियूं हूंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि शहर में अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि शहर में अलॻि अलॻि डांसूं थींदियूं रईंदियूं आहिनि किथे शादी पार्टी हुजनि हुते बि डांसियूं थींदियूं आहिनि किथे फंक्शन हुजनि हुते बि डांसियूं थींदियूं आहिनि और डांसियूं थींदियूं आहिनि और अलॻि अलॻि गानन ते असां डांस कंदा आयूं अलॻि अलॻि बैण्डुनि ते असां डांस कंदा आहियूं और जिते असां डांसूं बि ॾिसंदा आहियूं डांसुनि सां असां खे स्वस्थ बि लॻं स्वस्थ सुठो रहींदो आहे असांजो और फिट एन फाइन बि रहींदो आहियूं और डांस जा असांखे करण सां असांखे सुठो लॻंदो आहे हुन सां असांजो शरीरु सही सुठो सही लॻंदो आहे और डांस असांखे ॾाढो सुठो डांस सां असां अॻिते बि वधंदा आहियूं डांस डाढी सुठी शइ आहे हुन सां असां हुनजो असां वीडियो ठाहे करे वाइरल बि था करे सघूं और डांस में असां वीडियो बि ठाहे करे वाइरल करे था सघूं डांस ॾाढी सुठी शइ आहे ऐं डांस खे असां किथे बि ॾिसणु जेकी सुठी लॻंदी आहे उनजो असां वीडियो बि विझंदा आहियूं और डांस असांखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे